اردو زبان کے بارے میں کچھ عام غلط فہمیاں یہ ہے کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اردو ایک اسلامی زبان ہے ایک مشترک غلط فہمی ہے یہ صرف اسلامی دنیا میں استعمال ہوتی ہے ایسا لوگوں کا ماننا ہے جب کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھارتی زمین میں بہت سارے مختلف مذہبی اور معاشرتی گروہوں کی زبان ہیں اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ شاعری اور موسیقی کی زبان ہے اکثر لوگ مانتے ہیں کہ اردو صرف شاعری اور موسیقی کی زبان ہے جب کہ اس کا استعمال کئی مختلف مواقع پر کیا جا سکتا ہے جیسے کہ تعلیم

اشاعت اور سیاست میں اور کچھ لوگوں کو ایک اور غلط فہمی ایسی ہے کہ اردو بہت ہی مشکل اور فصیح زبان ہے اور رسمی زبان ہے جب کہ حقیقت یہ ہے کہ عوامی زندگی میں اردو کی بول چال کچھ ہلکی تبدیلیوں کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اور اردو کو مشکل زبان ماننا بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے حقیقت میں جو لوگ اس کو سمجھ سکتے ہے وہ اسے آسانی سے بھی سیکھ سکتے ہے اور بول بھی سکتے ہیں